हैलो हां ठीक ऐ भैया तुस सनाओ कम्म काज ठीक ऐ भैया होर तुस सनाओ ठीक न सारे अंजी अच्छा अच्छा भैया आपूं गै औना जां होर बी म्हल्लें आह्लें गी आक्खे दा अच्छा अच्छा जागरूकता आस्तै औना लोकें गी इसदे बारै च जागरूक करना इसदे बारै च आह्नना ठीक ऐ अच्छा ओह् गल्ल ते ऐ भइया घरै दी सफाई ते सारे करदे ते बाहर दी सफाई होऐ ते ओह् गल्ल होंदी घर दी सफाई रोज़ करदे लोग कन्नै अज्जकल जेह्ड़ी स्वच्छता आह्ली गड्डी ऐ टिकट कटाने गी आई जंदे रोज़ ऐहें अज्ज बी टिकट कट्टो ऐहे में आक्खेआ तुस तीन दिन आए म्हीने दे तुस आए निं कूड़ा लैने गी ते सारे लोग बाहर कूड़ा सुट्टा दे एह् रिस्पासविलीटी साढ़ी थोह्ड़ी ऐ गड्डियां चला दियां हून भी में उंदे कन्नै भी गल्ल कीती जेह्के सफाई अभियान चला दे ते उंदे कन्नै बी गल्ल करनी पौनी नी अं आं आं घर ते सारे सफाई करी ओड़दे ते बाहर करै ना ते साढ़ा पर्यावरण बी स्वच्छ होई जाना ते जेह्ड़ा बाहर दी सफाई चाहिदी ना अंदर गली म्हल्ले साफ होई चुके अं अं अं अं अं ओह् गल्ल ते ऐ भइया डेंगू बी बड़ा पला दा जिन्नी गंदगी पागे मच्छर उत्थें औने ठीक ऐ नी गंद कोई होर निं फैलांदा अस गै अस गै फैलांदे कोई बाहरा थोह्ड़े औंदा साढ़े गंद सुट्टनै ई ते हम ई अस गै गंदे न तां गै ते अस आपूं गै सफाई करगे ते तां गै होना ऐ ठीक ऐ नी अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ भइया कोई निं